आङो हानजाजों हाइकखौ खालाम फेराखै हाइकखौ लाफेराखै आरो सल'बो खालाम फेराखै आं मानो होननानै बुङोब्ला मानो होननानै बुङोब्ला सल' खालामोब्ला आंहा गिनोबो ओंखारो खोमसि समावथ' आं बांसिन गिखायो स्पेसेलि आरो जोङो केमपिन हाइकिंफोरखौ खालामोबा जों रुमावनो खालामनाय जायो आंनि न' खाथिनिनो लोगो दङ जायजों नाखि आं बिराद फ्रि बेजों खालामो आङो जों सानैजों जोङो हाइकिंफोरखौ जोङो लकेल एरियाफ्रावनो खालामो लकेल एरियाफ्रावबो बिराद आनएक्सप्लर जायगाफोर दङ जोंनिआव जेरै सालाखाथि ओनसोलफोर हाजोफोराव जेरै दावखा जाद होननाय मोनसे जायगा दङ जायनि दैफोरा ब्लु आरोना बेफोरो हाग्रा गेजेराव दङ बेफोरखौ जों मोनथियानो आरो ओरै सालाखाथि हाजोआव नारदांबिलि हाजोआव जोंहा सिख्रि सिख्ला हाजो दङ बेफोर बायदि गोबां हाजो फोर दं बेफोर समायना जायगाफोर आरो ना बेफोराव बेफोर बायदि ओनसोलाव जारिमिनारिजोंबो सोमोन्दो दङ बर'नि थाखाय बेफोर बायदि ओनसोलफोरखौ जों नायदिङो आरो जेरावनाखि जों हायकिं खालामोबा केमपिं थायोबा गोबां जिबि जुनारफोरबो थायो आरो ना जेनोबा जोंनि बड'लेण्डनि नेसनेल एनिमेल गलदेन्ड लांगुरफोरखौ नुयो जोङो माखासे हाग्रानि अवाल्द बर जेन'बा अमाफोर बेफोर बायदिखौ नुनो मोनो सम सम मै फोरखौबो नुनो मोनो बिफांफोरा जोबलांनो हमदों आरो बेफोरबायदि ओनसोलफोराव होनब्लाबो जोङो बेफोरबायदि ओनसोलफोरावनो केमपिंक खालाम हैयो आरो सरलफाराआवबो जोङो थाहैयो सरलफाराआवबो थाहैखांबाय जोङो